हलो जय झूलेलाल दादा मूंखे फर्नीचर हा फर्नीचर खपंदो हुओ ॿ पलंग खपंदा गार्ड जो कॿटु तव्हांजी दुकान जो नालो हा तव्हांजी दुकान जो नालो ॿुधो भई त हिते सुठो मटीरिअल मिलंदो आहे हुनखां पोइ अघ बि वाजिबी लॻंदो आहे त उहो ई तव्हां ॾे आयो आहियां मां हा मां रहंदो आहियां वींहे सेक्शन में ऐं थोरो माने जल्दी मूंखे हिन तारीख़ ताईं खपे ऐं अघु लॻाइजो वाजिबी जीअं

उहे हिकु दफ़ो शइ सुठी हूंदी त ऑटोमैटिक दुकान ते वेई ॿीहर ईंदो माण्हू मुंहिंजा दोस्त यार बि जेके आहिनि हा दादा पंज बाइ सत हा गदेलो बि खपे ॿ पल ॿ विहाणा हा अघु गार्ड जो कॿट बि खपे दादा हा ऐं सुठी वैराइटी हुजे छा आहे हिकु दफ़ो हा उहो ई हिकु दफ़ो शइ वठी हुई हुननि खां पोइ ख़बर अथव ऐं अघु थो अघु थोरो वाजिबी लॻाइजो दादा हा ऐं थोरनि ॾींहंनि में माना जीअं ॿिनि टिनि ॾींहंनि में रेडी थी वेंदव दादा भई मुंहिंजे वीह हा वीह में मुंहिंजो हा दादा उहा बि सम्झो हुजे पंद्रहं बाइ सत ऐं हुन खां दादा पोइ मुंहिंजे घर ताईं पहुचाईंदव त हा तव्हांखे एड्रेस ॾियांव थो मां ऐं जेको बि जेको हिसाबु किताबु हुजे हा कलर दादा नासी कलर हुजे नासी कलर हा ओके हा हा हले हले हा तव्हांजे हा हा एड्रेस ॿुधायांव थो मां हा एड्रेस जा सेक्शन वीह वीह में रहंदो आहियां मां बैरिक हा बैरिक नंबर नव सौ सतटीह रूम नंबर पंजो थोरो तकिड़ो कॼो

उहो ई पैसनि जो कोई टेंशन न कॼो हा ऐं माल पहुचंदो तव्हां वटि पैसा पहुची वेंदा हा जीपे नालो लिखो कल्याण दास चुगवाणी जय झूले जीपे ते मोकिलींदोमांव हाली हले हिकु हिकु दफ़ो अचे त पोइ वरी ॿीहर लिंक ठही वेंदी न हा भले ॿुधायो हा हा हूं हूं हूं हूं हा हले हले हूं हूं हाली इहो हा हाली इहे ॿ शयूं मोकिलियो ॿ टे त पोइ उनखां पोइ वरी ॾिबो ऑडर तव्हांखे ई ॾिबो न हा पहिरियों माल पहुचदो त पेसा हा हा जय झूलेलाल जय झूलेलाल हा